थोडी गजाल्यो म्हाका पेंट करपाक खूब कठीण लागतात ती म्हटल्यार लोकांची पेंटींग करपाक लोकांचें तोंड काडपाक लोकांचे दोळे काडपाक लोकांचे दोळेें काड पेंट करपाक हो एक खूप कठीण काम आसता कारण लोकांच्या दोळ्यारूच सगळें कळटा लोकांचे दोळे सारकें जावपाक जाय जाल्यार ते सगळें फूल तोंडाचें पेंटींग बरें दिसता लोकांचे दोळे खूप एक अशें एक वस्तू आसता जी मातशी पेंट करपाक खूब कठीण आसता आनी म्हाका सगळ्यांत चड कठीण जें दिसता तें एका मनशाचें तोंड काडपाक कारण ताचें तें नाक सारकें आसपाक जाय तागेले ओंठ सारकें आसपाक जाय कान तागेलो कलर तोंडाचो तो बी सारको आसपाक जाय रंग खंयचो वापरप तें कळपाक जाय आनी म्हाका म्हजी मिस्टेक कळटा इफ्स तो आमी समज एका मनशाच्या तोंडाक पळयलां तशेंच आमकां आमगेलें चित्र जाय आसता पूण तें म्हाका करपाक खूब कठीण दिसता